ठंड आई गेई हून बड़ी ठंड होई गेई स्वैटर स्वुटर तुप्पने पौने हून कुत्थें हैन कुत्थें नेईं हैन ठंड होई गेई अज्जकल इक रेडीमेट स्वैटर आए दे ना ठंड रुकदी ना किश बड़ी ठंड होई जंदी ऐ एह् बड़ी ठंड होआ दी हून पैह्ले पैह्ले लोक बनांदे हे अपने घरै दे स्वैटरां बुनदे हे ते थोह्ड़ी ठंड घट्ट लगदी ही अज्जकल एह् रडीमेट स्वैटर आई गेदे ते इंदे च ठंड रुकदी नी पर खाल्ली शकीनी ऐ शकीनी छड़ी चलो पैह्ले एह् हा कि जनानियां चार जनानियां किट्ठियां होंदियां हियां इक दुए हा सिखदियां हियां बनांदियां हियां अज्जकल ओह्कड़ा रवाज गै नी रेहा लोक अपने अपने अंदर बड़े दे रौंहदे ते ना कुसै सिखदे ना सखांदे पैह्ले पैह्ले में बी पैह्ले पैह्ले बनांदी ही थोह्ड़े बोह्त करदी ही ट्राई पैह्लें नेही औंदी ही जाच फिर में सिक्खी थोह्ड़ी बोह्त जनानियें दिक्खना माए केह् लाए दा इनें कियां लाई दी ऐ केह् बनाया कियां बनाई दी फिर इक दुए दे घर जाना सिक्खने इ'यां शौक केह् हां भाई चलो इन्नै बनाई दी अस बी बनाने आं फिर पैह्ले सलाइयां खरीदियां ऊन लेआनी फिर कुसै हा घूरे पोआए फेर आस्ता आस्ता बनांदे बनांदे आई गेई जाच फिर बनांदे बनांदे कुदै किश बनाया निक्का निक्का स्वैटर बनाया फिर आस्ता आस्ता बड्डे बी बनाए फेर में इक दिन गेई कुसै दे घर उंदे घर दिक्खेआ इ'यां नेही शैल फ्राक बुनी दी माए बडी शैल फ्राक ऐ कुन्नै बनाई ऐ ते फिर ओह् मेहैं तुस मिकी देओ एह् में कुसै गी दस्सङ ते मेरा मन करा दा में बी बनां फेर में आह्नी फेर में आंदी ऊन्न खरीदी फेर में अपने भ्राऽ दी कुड़ी ही उसी फ्राक बनाई दित्ती मतलब सिक्खी सिक्खी कदें कुसा हा सिक्खनी कदें कुसा हा जाच सिक्खनी सिक्खी सिक्खियै बनाई फिर फिर उसी लाने दित्ती बनाइयै दित्ती फेर होर निक्के निक्के बच्चे होई गे फिर उंदे ताएं बी कदें चाएं चाएं बनाने भाई अपने हत्थें कन्नै बुने दे ते हां फ्ही चलो शैल बच्चे लाङन तो अपने आह्ले ते लांदे ई नी ओह् आखदे असें रडीमेट गै लानियां ते उनें रडीमेट एह् ऐ फिर बनांदे रौह्ना बनांदे रौह्ना फिर जराबां बी बनानियां फिर हून अज्जकल रवाज होई गेआ भगवान दे कपड़े बी बनाने दा फिर भगवान दे कपड़े बी बनाए बड़े दिक्खने कुसै दा दिक्खेआ भाई कियां बनाए दा उ'यां दिक्खी दिक्खियै बनांदे जाना कुसै बी केईं होंदे कि नेईं अपने गै बनाने इ'यां मन करदा कि अपने बनाए कुसै बी बनाई देओ में कदें कुहै गी बनाई देई ओड़नी कदें कुसै गी बनाई देई ओड़नी भई चलो तुस बी ओह् करो इक दिन हून में अपने कुदै गेई उंदे घर दिक्खे भगवान गी कपड़े हैनी लाए दे ते फेर में उस कुड़ी गी आखेआ तेरे कोल ऊन्न ऐ ते ओह् बोलदी है ऐ फेर में उसी चार पंज पशाकां बनाई दित्तियां भगवान दियां ते उनें सारें भगवान गी लाइयां ते फेर में आस्ता आस्ता हून कदें जराबां बनाई ओड़नी कदें ठंड आंदी ऐ हून ऐल्लै ठंडु दा मौसम आई गेआ ते कदें जराबां बनानियां अपने आस्तै बनानियां कदें कुहै गी बनाई देनियां कदें कुहै गी बनाई देनियां भई ठंड बड़ी होंदी ऐ चलो पाह्ग कोई नांऽ लैग सीस देग बनांदे रौह्ने ते हून अग्गें अग्गें लोक कोई बनांदा ई ना कोई सखांदा ऐ कोई कोई कोई दस्सें चा कोई चार जनानियां होंदियां जेह्ड़ियां कि कुसै ई दस्सी ओड़ङन तेअज्जकल आखदियां ना पराने होई जंदे ते पैह्ले उत्थै जंदू कुआरे होंदे हे निक्के निक्के घरा आह्ले बनान ते जे बच्चा बी किश सिक्खै उत्थैं ते कोई बनांदा ई निहा कोई बनांदा ई नी ऐ हा जेह्ड़ा कोई बनांदा हा तां इक दुए गी दस्सने गै हैनी भई डजैन पराना होई जंदा अज्जकल लोक बड़े पैह्ले पैह्ले लोक इ'यां बी करदे हे मेरी चाचे दी कुड़ी ही इक ओह् बनांदी ही थोह्ड़ा बोह्त पर ओह् दसदी हैनी ऐ ही छपैलियै कुदै अपना अपना साथ होना होंदा जिसी दस्सना उसी दस्सना ते अहें दस्सना गै हैनी मतलब केइयें दस्सना गै हैनी छपैली छपैलियै बुनना भाई कोई दिक्खी'ड़ै डिजाईन पराना होई जंदा ते चलो थोह्ड़ा बोह्त हून आई जंदा थोह्ड़ा थोह्ड़ा बनाना अस करी लैन्नी आं इ'यां जिस बेल्लै कोई सीजन औंदा तां इक दो स्वैटर बनांदी रौह्नी भई इ'यां चाऽ मूजब कोई ओह् थोह्ड़ी ऐ कि हां भाई उ'यै लाने न पर इ'यां शौक कदें कुदै स्वैटर बनाई ओड़नी कदें कुसै ई देई ओड़नी बनाई बनुइयै पूरे छे म्हीने साल मैह्नत करदी रौह्नी बनांदी रौह्नी फेर कुसै ई देई ओड़नी भई चलो तुस लाएओ ते चलो होई जंदा थोहड़ा कदें कुदै मेरियां भरजाइयां न उनेंई बनाइयै देई ओड़नी कदें जराबां जुरुबां कदें कोई स्वैटर बनाई देई ओड़ी कदें कोई बच्चें ई बनाई देई ओड़ी आस्ता आस्ता बनांदी रौह्नी बल्लें बल्लें ते चलो होई जंदा